जायते कलाकार आसात ते विडियो काडून यू ट्यूब चॅनलार घालतात जशें कॉमेडी व्हिडियोज कातारां आनी जायते तरेचे दाखोवणी ते घालतात आनी मागीर लोक ते पळोवन तांकां लायक्स सक्रायब करतात